शिक्षा ने संस्कृति प्रथाओं को तो बहुत सुंदर से अच्छा से निभाने का शिक्षा ही एक जरिया है जो हमारा संस्कृति बचा रहता है और आगे की ओर बढ़ता है शिक्षा जो है सबसे बड़ी उपलब्धि जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो संस्कृति कैसे बचेगा इसलिए शिक्षा ही संस्कृति को बचा के रखा है और शिक्षा ही बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में भी जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमें जीने में और संस्कृति बचाने में कहाँ से कोई मालूम होगा जब शिक्षा है तो संस्कृति है और हमें सही समय पे कैसे हमे संस्कृति को बचा के रखना है कैसे इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है का माध्यम शिक्षा ही है और शिक्षा ही संस्कृति को बचा के चलता है इसलिए हमें शिक्षा होना बहुत जरुरी है जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे शिक्षा नहीं हमें होगा तो हमें संस्कृति का रक्षा करने नहीं आएगा जब शिक्षा रहेगा तो संस्कृति का रक्षा हम ऑटोमेटिक करेंगे और शिक्षा के ही माध्यम से हम संस्कृति को बचा के रखेंगे संस्कृति बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा के माध्यम से ही बचता है और शिक्षित होंगे तो संस्कृति ऑटोमेटिक मेरे अन्दर होगी और मैं संस्कृति को बचा के चलूँगा शिक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में भी और संस्कृति के बचाने के भी इसलिए शिक्षित होना बहुत जरुरी है बहुत ही जरुरी है शिक्षा यदि सही मिले तो संस्कृति बचेगा और संस्कृति बचाने में हमें शिक्षा का बहुत जरुरी है